یوں تو ہم نے بہت سے محاورے پڑھے ہیں اور یاد کیے ہیں اور ان محاورے کا بہت اچھے سے میرا استعمال بھی ہوتا ہے عام بول چال میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے عربی کے انگلش کے اور فارسی کے محاورے اور اردو کے محاورے کیونکہ ہماری جو مادری زبان ہے وہ اردو ہے تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اردو کے بہت سے محاورے جس کو میں روز مرہ استعمال کرتا ہوں ان میں سے ایک جو سب سے مشہور محاورہ ہے وہ ہے گھر کی مرغی دال برابر اور اسی کی طرح شاید ایک محاورہ اور ہے جس کو میں عام طور پہ بول چال میں استعمال کرتا ہوں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے